ہلو میں نے اوبر سے ٹیکسی بک کی تھی جو جس کو بک کیے ہوئے مجھے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے مجھے آفس کے لیے نکلنا تھا اس لیے میں نے بک کی تھی وہاں پر میری میٹنگ ہے جو کہ بہت ارجنٹ ہے اور جس میں میرا پہنچنا بالکل لازمی ہے بہت ضروری ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ ٹیکسی جلدی آئے گی اس وجہ سے میں میٹرو سے نہیں گیا لیکن ٹیکسی بک کیے ہوئے مجھے تقریباََ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور لیکن ٹیکسی ابھی تک اپنی لوکیشن سے نکلے نہیں ہیں آپ تو آپ کو اگر جام میں پھنسے ہیں یا کوئی اور دقت ہے تو آپ مجھے بتائیں میں آپ کو دوسرا راستہ سجیسٹ کرتا ہوں بتاتا ہوں جہاں سے آپ جلدی آ سکتے ہیں دراصل مجھے جلدی پہنچنا تھا اس لیے میں نے ٹیکسی کی اگر ٹیکسی لیٹ آئے گی تو پھر کیا مطلب ہے اس لیے آپ پلیز جلدی آئیں وہاں سے اور میں یہاں جو آپ کو پک اپ لوکیشن میں نے دی تھی وہاں پر میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور آپ جلدی سے آ جائیں